हँहँ खूब दनदनाइत रहियौ बस चलैए अहाँ कहू

हँ एकदम हेतै पूरा हमहूँ अपन पूरा सहयोग करब आर बेसीसँ बेसी लोक एहिमे जुटना चाही हम तऽ अपन पूरा सहयोग देबै आओर हमर किछु मित्रो छथिन जिनकर नीक फैन फॉलोइंग छै आओर सोशल मीडियापर आ हुनकोसभकेँ कहबै कि स्टोरीसभके लगबै लेल पोस्टसभ लगबै लेल उग्रतारा महोत्सवके आओर बेसीसँ बेसी कलाकारोसभके बजाबैके छै आओर पोस्ट हँ एकदम से एहि बेरा कलाकार बाहरसँ मङ्गाबयके सोचलियै हेँ ताहिमे मैथिली ठाकुर भेलै अपन आओर जे फल्लाँ कलाकारसभ छलै हुनका सभके बजाबैके छै बिलकुल बिलकुल बुलायल जेतै आओर हमर मतलब किछु जान पहचानो छै बाहरमे जे मतलब हमरा कान्टेक्ट करा सकैत छै एहि सभमे बॉलीवुडके कलार कलाकार सभसँ से हुनको सभसँ हम बात करैत छी फेर बात कए कऽ अहाँकेँ कहैत छी जी बिलकुल हेतै पूरा हमर तरफसँ पूरा समर्थन यए अहूँ अपन ग्रुपमे किछु आस पासके एरियाके निवासीसभ यए हुनको कहियौ जे अपन समर्थन देतै जी आ आयोजनके जगह कतय अहाँसभ सोचलियै हेँ एखन जेतय जेतय सभ बेरा होइत छै

और एहि बेरा बेसी से बेसी लोक एहिमे जुटना चाही हमर तऽ इएह कहब रहत बिलकुल ठीक छै